میں اور مجھے یاد ہے میں اپنے ایک بار ایڈونچر پر گئی تھی وہاں پر میں گئی تھی بہت ہی وہ کچھ اونچی سی جگہ تھی میں نے وہاں پہ اونچی چڑھائی بھی کری اور وہاں میں نے پیراگلائڈنگ شوٹ کیا مجھے بہت زیادہ مزہ آیا بٹ یہ تو میرا فوبیا تھا مجھے اونچائی سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا بٹ ایک میرا سپنا بھی تھا یہ کرنے کا اس لیے میں نے وہ کوشش کی اور ہمت بالکل بھی نہیں ہاری میں اپنے ہی بل بوتے پہ ڈرتے ڈرتے وہاں گئی اور جب میں نے جمپنگ وغیرہ میں نے سب کیا تو وہاں پہ میں نے اپنا یہ خوف بھی کھو دیا اب مجھے وہاں سے کوئی ڈر نہیں لگتا اور اس میں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے کسی بھی ڈر سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمیں ڈر کو اپنے مات دینی چاہیے